आं बेखौनो बुंनो सानोदि नोंगौ माब्लाबा माब्लाबा संख्रि बान्लुखौ लानानै गामियाव एबा न'खराव नांज्लाय खमलाय जायो बेखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय जों मोजां रायज्लायनांगोन एबा जों खौसेथि थानांगोन बेयो दावरावआ सानफ्रोमबो थाबाय थाया बे दावरावआ जायोबा संख्रि बान्लुखौ लानायनि थाखायनो जायो आरो बे दावरावआ थाबाय थाया